हेलो हेलो हम नीलम बजय छी अहाँ नर्स बजय छियैने ओ तबियत हँ बढ़िआँ अछि हमर हँ हम तबियत खाना खाइ छियै सहीसँ नहि बोखार तोखार नहि लगइए बढ़िआँ रहय छी ठीक हँ सब बढ़िआँ छै नहि आओर कोनो प्रॉब्लम नहि अछि ठीक छै

आओर सब बढ़िआँ हँ लेलियै घरपर कम्पाउण्डरसँ आओर कोनो दिक्कत नहि बहुत बढ़िआँ छै मतलब जे छै ने कनी मनी कमजोरी फील होइए ओहो ठीक हुए दबाइ खेला

आओर सब बढ़िआँ

आओर सब कोनो दिक्कत होयत तऽ हम फोन करब नहि नहि बोखार तोखार नहि लगय छै रोटी खाइ छियै दिनके हँ ठीक छै हँ ठीक

आओर आओर कहियौ हँ माथा दर्द करैत रहय छै कनी कनी

ठीक छै ठीक छै तऽ ठीक छै तऽ राखय छी